ہاں میں نے ایک امتیازی سفر کیا تھا علی گڑھ کا جہاں میں اپنی دوست پوجا کے ساتھ گئی تھی شادی کے اندر وہاں شادی میں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت اچھا سلوک کر رہے تھے میرے ساتھ شروع شروع میں مجھے لگ رہا تھا بہت عجیب کیونکہ وہاں مجھے اجنبیت محسوس ہو رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے وہاں کے لوگوں نے مجھ سے بہت اچھے سے سلوک رکھا مجھ سے بہت اچھے سے بات کری میرا بہت خیال رکھا اور مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں الگ کمیونٹی کی ہوں وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا لوگ بہت اچھے تھے انہوں نے میرا بہت خیال رکھا کھانے پینے کا دھیان رکھا وہ ماحول مجھے بہت اچھا لگا اور وہاں کے لوگوں کی بات چیت کرنے کا طریقہ بھی بہت اچھا تھا اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوا مجھے کہ کمیونٹی الگ ہوں میں